उत्तर प्रदेश में मीडिया जे लाइ कई ऐं इहे ख़बरनि जो आचार संहिता आहिनि नीतिया नीतियुनि जो पालन ज़रूरी आहे इन में सभिनीअ खां पहिरीं सच्चाई ऐं निष निष्पक्षता आहे जेका हिकु पत्रकार खे हर हालति में निभाइणी चइजे मीडिया घरनि में चइजे त सीक ट्रुथ रिपोर्ट इट जे सिद्धांत ते कमु करण जंहिंमें ख़बर हिक हिकदमि पक्की ऐं तटस्थ हुई आज़ादी ऐं ज़िमेदारी वटि वाक़फ़ हुअण ज़रूरी आहे